मे घर च जेह्ड़ा कि सब कुछ बनाई लैन्ना दाल फुल्का जां सब्जी जो बी उंदा ऐ दाल चने मांह् दी दाल होई फ्ही राजमां होइए फ्ही काली दाल होई फ्ही मिक्स दाल होई चौल होइए जे कि फुल्के होइए ओह् में बनाई लैन्ना मेरे घराह्लें गी बी बड़ा पसंद औंदा कि में रुट्टी बनाई लैन्ना ते यूट्यूब पर मे एह् रुट्टी बगैरा बनाना सिक्खी ऐ जित्थें कि में हि्न्दी च लिखियै इन्गलिश च लिखियै पर डोगरी च मिगी ज्यादा कम्फर्टेवल फील होंदा ए क्यूंकि डोगरी साढ़ी मात्र भाशा ऐ जेह्दे कारण अस डोगरी च लिखियै असें गी एह् संभावना नेईं ऐ कि असें गी डोगरी च नेईं लिखी सकनेआं यूट्यूब पर जेह्दे कारण लोक जेह्दे कारण मिगी बी थोह्ड़ी दिक्कत होदीं पर में थोह्ड़ा आहि्स्तै आहि्स्तै असें सारा किश सिक्खी लेआ ऐ डोगरी च हुन में घर सारा किश बनाई लैन्ना ए घर रुट्टी बगैरा सारा किश जो बी होंदा दाल बगैरा दाल चौल फुल्के बगैरा बगैरा सारा किश में बनाई लैन्ना होन्ना जेह्दे कारण मेरे घराह्लैं गीं बी रुट्टी शैल पसंद होदीं ते घराह्ले बी बड़ा शैल पसंद करदे न